جی میری بات لائیبریریئن سے ہو رہی ہے جی ہم کو یہ کوئی بک لینی تھی جیسے کہ راجندر پرساد یا پھر کرپوری ٹھاکر ان لوگوں کے بارے میں کوئی ایسی کتاب ہوگی بہت جو ہم کو پڑھنا ہے ہوگی آپ کے یہاں ہاں تو ہوگی تو ہم کو بھیجوا دیجیے گا جی جی ہم آئیں گے لائیبریری تو وہاں آکر خود سے ہی پڑھ لیں گے ویسے وہ ساری بک ہے اچھا لائیبریری کس ٹائم سے کس ٹائم تک کھلی رہتی ہے جی جی ٹھیک ہے تو پھر ہم آئیں گے آ تو وہاں جا کر ہم کو پڑھنا ہوگا تو اس کے لیے ہم کو ڈوکومینٹ لے کے جانا پڑے گا اچھا اگر ہم کو بک لے کر آ گھر پہ آنا ہے تو ہم کو کوئی آئی ڈنٹی کارڈ چاہیے وہاں لے جانے کے لیے آپ کو دکھا دیں ٹھیک ہے پھر ہم کوشش کریں گے اگر سے ایسا کون سا ہم آئی ڈنٹی کارڈ لائیں گے جس سے کہ آپ ہم کو بک دے سکتے ہیں جی جی میں کوئی سا بھی اپنا یہ لے لوں گی مارک شیٹ لے لوں گی نا جی جی ہم لے کر آ جائیں گے کس ٹائم آ جائیں گے تو ہو جائے گا ویسے آپ رہتے ہیں یہاں پہ لائیبریری میں کس ٹائم دن میں ہاں ڈھائی تین بجے تو نہیں ہم آ پائیں گے چار بجے ہم آ جائیں گے آپ اس ٹائم تو رہیے گا نا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک